ہمارا علاقہ مہمانوں کی ضیافت کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے مہمانوں کی ہمارے یہاں بہت عزت ہوتی ہے اور ہم لوگ مہمان کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس لیے ہمارے علاقے کی مہمان نوازی بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے ہم اپنے مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کی ضیافت بہت ہی زیادہ عمدہ طریقہ سے ہوتی ہے ہم ان کے آرام کا بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ یہ معلوم ہمارے مذہب سے بھی جڑا ہوا ہے یعنی مہمان نوازی اور مہمانوں کی ضیافت کا ہمارے مذہب میں بھی بہت و مقام ہے اور اس کا بہت اہتمام کا حکم دیا گیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور ان کا احترام کرے پھر آپ نے پوچھا ہے کہ ہر مہمانوں کے لیے کیا پکاتے ہیں تو ہم پکوان میں بہتر سے بہتر پکوان کا اہتمام کرتے ہیں جیسے گوشت پکاتے ہیں بریانی پکاتے ہیں مرغے کا گوشت خاص طور پر ہمارے یہاں پکایا جاتا ہے اور ہم لوگ مچھلی کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان بہتر سے بہتر اور لذیذ سے لذیذ پکوان کا ذائقہ حاصل کرے اور اس کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو